जोङो गारि साबि लानाय लोगो लोगो गावनो गाव सांग्रांथि जानांगौ जेरै जों गारि बाइक सालायोब्ला सिगाङावनो हेलमेट लानांगौ बा जुथा गाननांगौ बेफोर जोंनि सायाव सांग्रांथिया बयनिबो सांग्रांथि आरो बयबो मिथिखानांगौ जे बाइक लानाय बरननाय लोगो लोगो हेलमेटआ बयनिबो थाखाय गोनांथार आरो जोङो लामा सामायाव ट्राफिक सिगनालफोरखौ मोजाङै नायनांगौ अबे सिगनालाव अबे मोनसेया माबायदि अबहाय स्कुल दं अबहाय मा दं बिनि सिगनालफोरखौ नायनांगौ अबे अबे क्रसिं दं बेफोरखौ नायनांगौ आरो सिगाङाव जोङो जिब जुनारफोर नुयोब्ला मारै जिब जुनारखौ रैखा होनांगौ बेखौबो नायनानै लानांगौ गोजाननिफ्राय नायनानै बेखौ हगारग्रोनांगौ ना सिगां थांग्रोनांगौ बेखौ निजा निजा आन्दाज लानानै सालायनांगौ आरो जाहाथे बेबो जेबो आगाद जानो मोना जोंबो जेबो आगाद जानो मोना बेखौ डिस्टेन्सखौ लानानै सालायनांगौ जेरै जों बाइक सालायब्ला जाब्रबथाय जायोब्ला हेलमेट नङाब्ला जोङो गावनो गाव जाब्रबथाय जागोन गोसानिफ्राय गोसासिन जानो हागौ बा बिफदा बांसिन गोजान माबायाव थांसिननो हागौ इनिखायनो जों जेब्लायबो साबधानै बाइक सालायनाय बा गारि सालायनायाव सांग्रां जानाया जोंनि थाखाय गाहामसिन